हाँ मुझे नौकरी और पढ़ाई के बारे में कुछ शब्द बोलने हैं जैसे कि मैं नौकरी के लिए काफ़ी तैयारा तैयारियाँ कर चुका हूँ कई बार कोचिंग भी की हैं मैंने और कई बार मैंने दौड़ भाग भी की है और जब जब नौकरियाँ निकलती थी त हर चीज़ का फाॅरम भरता था और मैं बी एस एफ का भी फॉरम भरा आर्मी का भी भरा राजस्थान पुलिस का भी भरा और मैंने पढ़ाई भी बहुत की बहुत कोशिश की बहुत तैयारा तैयारी की और नौकरी के लिए भी एक बार मैं जयपुर गया वहाँ पर मैं मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चलाता था मोटरसाइकिल पर जैसे कैब कम्पनी के थ्रू चलाता था वह भी एक रुपया पर किलोमीटर मेरा काट लेते थे और मैं मुझे छः रुपए सात रुपए पर किलोमीटर मिल जाता था जिससे मेरे घर का खर्च चल जाता था और मेरी पढ़ाई का हल्का फुल्का खर्चा चल जाता था बस मैं यही कहना चाहता हूँ और पढ़ाई तो मेरी जारी है लेकिन बीच बीच में जब कोरोना आ गया था तो मैं उस नौकरी को छोड़ कर घर पर वापस आ गया